एइ ऐसा है हमारे हमारे वहाँ पर कई जगह प्लाटिंग चल रहे हैं मिर्ज़ापुर में आपको वहाँ पर अच्छी अच्छी प्लॉटिंग और अच्छे रेट में आपको सस्ते रेट पर मिल जाएगी आप हाँ जैसे आपको प्लॉट प्लाटिंग मिल जाएगा आपको यहाँ हमारा सोसाइटी से पूरी सोसाइटी तैयार बन रही बन रही है वहाँ पर एक यहाँ अप्लाई अप्लाई सोसाइटी के अंदर अप अगर आप चाहेंगे ऑन ऑन रोड भी मिल जाएगा आपको इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं यह उसमें एकदम बहुत यह बहुत अच्छा मिल जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं एक दम नहीं प्रॉबलम नहीं है हाँ हाँ जैसे हाँ जैसे देखिए अट्ठारह बाई तीस हो गया बीस बाई पचास हो गया पचीस बाई पचास हो गया पच्चीस बाई पछत्तर हो गया ऐसा अइ अइ हम लोगों को प्लॉट रेंज में काटना होता है अलग अलग कस्टमर अलग अलग चीज़ के आते है उसको अलग अलग देखना रहता है इसलिए हमको अलग किसी हर लोगों के बजट को देखते हुए हम लोग यानी जिसको कोई छोटा आदमी भी लेना ले सके और बड़ा आदमी भी आसानी से ले सके

तो आपको आपको तो यानी लगभग आपको चाहिए बारह साढ़े बारह सौ सक्वायर फिट के आस पास हाँ हाँ तो हाँ तो साढ़े बारह सौ सक्वायर फिट में आपको यह मिल जाएगा एक पच्चीस बाइ पचास वाला दो दो कर दीजिए आपका बारह एक हज़ार समथिंग आ जाएगा और टू बी एच के का आपका प्लॉट बन जाएगा फस्ट क्लास ज़बरदस्त प्लॉट बनेगा उसमें आपको क्या हर चीज़ कि सुविधा बना सकते हैं आप

तो उसका कॉश्ट पड़ जाएगा आपको फॉर हन्ड्रेड रूपीज़ पर पर स्क्वेर फ़िट हाँ हाँ आ हाँ जो हाँ चार साढ़े चार लाख रुपये का प्लॉट पड़ जाएगा आपको या फिर हाँ भाई अच्छा देखिए देखिए हम लोगों का काम हैं अगर ऊपर मैं येम डी सर से बात करने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो कभी कभी कुछ हो जाता है आप मिलए हाँ उसका बात करके एम डी सर से आप आपके लिए कुछ करा देंगे अगर दो प्लॉट का अगर आप दो प्लाट साथ में लेते हैं तो हाँ दो प्लॉट अगर साथ में आप लेते है तो मैं

हाँ हाँ